हेलो तव्हां स्वीगी तां था ॻाल्हायो मां हितां कृष्णानगर मां पई ॻाल्हायां मां तव्हांजे हिन में ऑडर नंम्बर मुंहिंजो आहे ॿ टे चार पंज छह मां दाल पकवान जो ऑडर ॾिनो हुयो उहो मूं वटि पहुची वियो आहे लेकिन मौसमु ख़राबु आहे नेटवर्क नथो अचे उहो पेमेंट नथी थिए मुंहिंजो मोबाइल नथो हले त हिन भाईअ मूंखे तव्हांजो नंम्बर ॾिनो की तव्हांसां मां मशिवरो वठां तव्हांसां ॻाल्हायां ऐं हिन बारे में पूरो सलाहु वठां छो की मूंखे दाल पकवान खपनि मूंखे इहो फूड खपे मुंहिंजे घर महिमान अचण वारा आहिनि मुंहिंजे वटि हेॾो टाईम बि कोन्हे की मां तव्हांसां ॻाल्हायां त तव्हां हाणे मूंखे कोई सलाहु ॾेई था सघो कोई मशिवरो ॾियो की मूंखे छा करिणो खपे कैश ॾेई थी सघां या सुभाणे करे थी सघां पेमेन यां थोरी देरि पोइ जंहिंमहिल मौसमु ठीकु थी वञे मुंहिंजो मोबाइल हली पए नेटवर्क अची वञे तंहिंमहिल कयां प्लीस तव्हां मूंखे इएं सॼी मुंहिंजी डीटेल ॾियो तव्हां जी इलाही महिरबानी थींदी तव्हां जो वधीक ई बो इलाही इलाही शुक्रिया मुंहिंजा महिमान बिल्कुलु अचण ई वारा ई आहिनि